हेलो नमस्ते नमस्ते अच्छा कतेक दिनके डेट कहियासँ कहिया तक उन्नैस आओर बीसकेँ अच्छा उन्नैस तऽ आइए छियै छुट्टी आब जरूरी छै छुट्टी तऽ मिले सकै छै लेकिन बात छै बच्चाके हँ तऽ बस ओ मतलब क्लासके पढ़ाइके ओना नहि थोड़े बादमे हैंडल कए पेतै लेकिन चलू कोनो बात नहि दू दिनका बस बात छै तऽ हम कम्प्रोमाइज कए लेबै आ ओकरासँ करबा देबै कम्प्लीट पै

ठीक छै आओर की इसकूलमे तऽ नहि करैए घरपर के बताउ पहिलेमे सँ बच्चामे किछु इम्प्रूवमेन्ट देखाइ दैए अच्छा पढ़ाइ वढ़ाइ करैए एतयसँ पूरा वर्क मिलै छै ओकर कॉपी वगेरा चेक केनाइ अहीँके काम छी आओर ओकरा घरके वर्क करवेनाइ अहीँके काम छी तऽ ईसभ अहाँ करवाबैत छियै अच्छा हँ इसकूलमे तऽ आबैए सारा वर्कसभ कम्प्लीट रहैए ठीक ठाक चलि रहल यए बहुत बेहतरो नहि बहुत खराबो नहि ठीक ठाक चलि रहल यए आओर तरह आओर कोनो तरहक बच्चाके कम्प्लेन यए अच्छा हँ हम इसकूलमे तऽ हर बच्चापर ध्यान देल जाइ छै तऽ ओहिके लेल अहाँ टेंसन नहि लिअ इसकूलके बस अहाँके काम छी जे घरपर बच्चाकेँ हर वर्क कर करेबाक छै घरपर पढ़ाइ टाइमसँ करेबाक छै जाहिसँ बच्चाके लेल ज्यादा फायदेमन्द रहतै ज्यादे किएकि सिर्फ इसकूलके पढ़ाइसँ तऽ बच्चा ज्यादा बेहतर नहि कए सकै छै जे मतलब घरक पढ़ानाइ जरूरी छै आओर ओहिके लेल पेरेंट्सकेँ सभसँ ज्यादा एक्टिव रहनाइ जरूरी छै ने हँ तऽ अहूँ अपना बच्चापर ध्यान दियौ बाँकी इसकूलमे तऽ सभचीज भैए रहल छै आओर ठीक छै अहाँके बच्चाके तऽ हम दू दिनका छुट्टी दऽ देब बीस एकैसकेँ लेकिन बाइसकेँ बच्चाकेँ इसकूल एबाक चाही आओर ओकर अगर बाइसकेँ इसकूल नहि आयत तऽ अहाँकेँ फाइन भरऽ पड़त अच्छा ठीक छै तखन ठीक छै आब राखू